मध्य प्रदेश में जेके माण्हू हिकु शहर खां ॿिए शहर कंहिं बि साधन सां वञी रहिया आहिनि चाहे ॿ फीथो गाॾी हुजे या चार फीथा गाॾी हुजे या रेल गाॾी हुजे जंहिं कॾहिं हुननि जो एक्सीडैंट थिए थो त हुननि जे लाइ प्रावधान आहे त बीमा ॿिन टू व्हीलर जा बि थींदा आहिनि ऐं फोर व्हीलर जा बि ऐं रेलगाॾीअ में जेका सफ़र करे रहिया आहिनि उन्हनि जो बि बीमो अॼुकल्ह टिकट सां गॾु थींदो आहे ऐं इन्हनि घटनाउनि खां पोइ उन खे बीमे कंपनीअ जे मार्पत हुननि जो मुआविज़ो मिलंदो आहे व्यक्तिगत चोट या मौत थियण सां हुननि जो निराकरण

उन गाॾी मालिक खे उहो मुआएज़ो या उन बीमे कंपनीअ खे उन माण्हुअ खे हुओ मुआविज़ो ॾियणो पवंदो आहे असांजे मध्यप्रदेश में रोडनि ते काफ़ी दुर्घटनाऊं थियनि थियूं ऐं उन्हनि जो मुआविज़ो इन्हनि कोट कचैरी जे माध्यम सां थींदो आहे हल ऐं कोट कचैरी जंहिंमें जेको केस थींदो आहे उन में जेको निर्णय म मजिस्टेट कंदो आहे उहो बीमे कंपनीण जे लाइ उहो ज़रूरी हूंदो आहे त उन्हनि खे उहो त उहो मुआविज़ो ॾियनि